हा हैलो ॿियो हि न कॉपियुनि किताबनि जो दुकानु आहे पेंसिलुनि जो त मूंखे पंहिंजे पुट लाइ पेंसिलूं खपंदियूं हुयूं दर्जन खनि खपनि घणे ॾींदव केमिल जूं कुझु घटि वधि चालीह लॻायो न ठीक आहे हिकु बॉक्स इहो विझो पेंसिलुनि जो अऊं हा हा ऐ कैमिल जा कलर बि खपनि मूंखे चोवीहनि वारा चोवीहनि वारा

हा घणे आहे उहो ओइल ओइल ओइल

सौ जे आसि पासि असी लॻाइजो न ठीक आहे ऐं रॿड़नि जो पेकेटु सॼो ॿारनि जो जेको ईंदो आहे अच्छा उहे बि कहिड़ी कंपनीअ जा हा डोम्स जा खपनि डोम्स जा

हा त दर्जन ॾियो मूंखे

हा हा हले ठीक आहे हा हिकु पेकेटु उहो अऊं न मूंखे वर्क बुक आहिनि बुक्स आहिनि हुननि ते कवर चढ़ाइणा आहिनि उन्हनि जो आहे तव्हां जो बाईंडींग जो कमु ट्रांसफर्म हा ट्रांसफर्म ट्रांसफर्म जेका न ईंदी आहे हा उहा ठीक आहे तेरहां लॻाईंदव न सभु वर्क बुक सना ई आहिनि बाकी जेके नोट बुक आहिनि उहे थोरा थुल्हा हूंदव हा हा ठीक लॻिभॻि सत अठ उहे अऊं नोटबुक बि पंज छह हूंदव ई

हा हा अठ हूंदियूं हा हिकु जा तेरहां बरोबरु

हा हा न न उहो हा त पोइ न ठीक आहे न हले न पंद्रांहं वठिजो न काई ॻाल्हि नाहे अहिड़ी काई ॻाल्हि ॾिसो माना मां ॾिठो नाहे मुंहिंजे पुट इएं ई ॾेखारियंइ भाई कराइणो आहे त मां ख़ाली इएं न ध्यानु ॾिनो पोइ बि मां त ॾिसिजो न ठीक आहे न भली मां अचांव हा किताब हा

हा हा जींअं मूंखे लॻंदी मां पहिरों ईंदीमांव तव्हां जे दुकान ते बुकस बि ठाहींदीमांव जेके मूंखे खपनि रॿड़ पेंसिल त इहे सभु वठी करे पो जॾहिं तव्हांखे सॼो थी वेंदो न बाईंडिंग जो कमु भली पोइ मां तव्हां खे चवंदीमांव घरु ॾियण अचिजो या मां ईंदमि जींअं तव्हां खे समुझ में अचे तव्हां घणे बजे ताईं वेठा आहियो दुकान ते साढे ॾहें ताईं ठीक आहे पोइ मां सुबुहु जो ई थी अचांव हा हा न न ॿारहें ताईं अची वेंदमि हा हाणे ठाहे रखो भली पोइ मां सुबुहु पैमेंट पैसा बि ॾेई वेंदीमांव अऊं बुक बि खणी वेंदीमांव हा कार्डबोर्ड हिकु कार्डबोर्ड हा हिकु कार्डबोर्ड बि खपे मूंखे

ठीक आहे वॾो वॾो

ऐं चॉकनि जो बॉक्स बि विझिजोसि न हिकिड़ो हा चॉक न ईंदा आहिनि मिक्स जा कलर वारा खपनि हा हा कलर वारा ठीकु आहे न टीं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक आहे हले नंढा हूंदा आहिनि ना उन में की न वॾा हूंदा आहिनि पहिरियों पहिरियों कींअं वॾा ईंदा हुआ हाणे थोरा नंढा था अचनि हा उहे ई खपनि मूंखे हा हा इहे ई खपनि मूंखे अऊं स्केल वगैरह जामैट्री बॉक्स हुन में हा उहे बि कढी रखिजो न हिक ॾिसो जामैट्री जामैट्री बॉक्स कहिड़ो अथव हिकु टु इन वन ईंदो आहे टु इन वन हूंदो आहे केमल जो केमल जो हिकु विझोसि हुन में नंढी स्केल ऐं कंपास अऊं हिक वॾी स्केल न ईंदी आहे स्केल फुटी न न हिक वॾी त हा हिक एक्स्ट्रा वॾी विझी छॾिजो कंहिं मइल खपे थी घर में स्टील जी स्टील जी छो टीह रुपया आहे न अच्छा अच्छा ठीक आहे पोइ चालीह लॻाईंदव न इन जा हेॾो सामानु वठां त कुझु त ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे हा हा हा हा हा हा हा

हा हा ओके ठीक आहे हा हा ठीक आहे

हा हा हा ठीक आहे

ठीक आहे हा

ठीक आ ठीक आहे हा ओके मुंहिंजो नालो दीया

ठीक आहे ठीक आहे हा हा हा डिस्काउंट महिरबानी करे डिस्काउंट कजो सभिनी शयुनि ते छा न न हुननि खे ॾेई वञां की न तव्हां हुननि खे ॾेइ वञां जेको साम्हू आहे ठाहे वञिजो पोइ मूंखे न व्हाटसप ते इहो फोटो मोकिले छॾिजो जेको बि आहे त पोइ मां साम्हू वारे खे ॾेखारे सघां मूंखे हेतिरा पैसा चया अथाईं साम्हू वारे ठीक आहे न हा हा ठीक आहे न हा